मध्य प्रदेश में पारंपरिक व्यवसाय और आजीविका बहोत सारे हैं जिनमें कैसे व्यापार विनिर्माण समान सेवाएँ शामिल हैं ये समय के साथ बहुत ज्यादा विकसित हुए हैं और वर्तमान में ये एक बहुत ही ऊँचे लेवल पर हैं मध्य प्रदेश में व्यापार एक वो पारंपरिका व्यवसाय में खेती का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग किसान हैं तो वो अपना अपनी आजीविका खेती के माध्यम से ही चलाते हैं वो खेती करते हैं और खेती ही उनका मुख्य आजीविका का साधन है बहुत से लोग बहुत से व्यापार विनिर्माण भी करते हैं तो वो भी उनकी व्यवसाय और आजीविका का साधन है ये समय के साथ विकसित भी हुए हैं पहले हैं एक खेत में बहुत कम फसल पैदा हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी आई है उसके माध्यम से हाइब्रिड बीज मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमें फसल उत्पन्न हो रही है और भी वर्तमान की टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ सभी व्यवसायों में बदलाव हुआ है और ये वर्तमान में एक बहुत ऊँचे लेवल पर हैं